आ भाभी भाभी कशी आ गे आ हांव घेता आ मेथी कशी आ बरें मेथी एक घेता आनी बटाट एक किलो एक किलो बटाट कशे आ बरें एक किलो बटाट एक किलो काने आ आ म हांव म चड घेतल्या म्हाका व्हरूंक जड लागता न्हू हांव सगळें एक एक किलोच घेतां हय चलून वचूंक जाय अ हय अय अय हय ह हें इतलें घेता कितलें जालें सगळें हें पळय आनी टमाट हा टमाटां कशीं आ टमाट एक किलो

जालें हें सिवी इतलें म्हाका सगळें पिशवेन घाल आ हय आ कितले जाले तुजे णव्वद आनी सात जाले हय हय मिर्ची आवडटा हय हय हय मिर्ची आवडटा सामकें आनी आनी यें आ हा बरें बरें आनी हें कितले जाले पंचाण्णव जाले न्हू आ हे शंबर घे म्हाका उल्लेले दी आ आ बरें आ बरें येतां हांव फाल्यां परत येता हें पावचें ना आमकां भाजयो आमकां खूब लागता न्हू येता परत फाल्यां येता आ बरें बरें बरें वयता आ हा